जेनेबा रां खावरि बुथुमनायनि सोमोन्दै बेयाव फिसा फिसा खुस्रा बुथुमनाय आरो बेयो फैसा खुस्राखौ बुथुमनानै जोंङो माबा मोनसे बेसाद फाननो लाङोबा फैसा खुस्रा मोनोबा गोदोनि बोराय बुरैफ्रा मामोन थिंख्लियाव सोनानै दोनोमोन आरो बै थिंख्लियाव सोनानै बुरजा जाबोला ओमफ्राय बिथांमोना दखानाव सोलायहैयो सोलायनानै बिथांमोना गोबां रां मोन्नाय बिलाइ लाबोनानै बिथांमोना आरो बे खुस्रा फैसाखौ हैबा बिथांमोना इसे पारसेन्ट हरो आरो बे पारसेन्ट हरनायखौनो बिथांमोना गोदोनि बोराय बुरैफोरा बे फैसा खुस्राफोरखौ दखानिफोरा बा फिसा फिसा फैसा खुस्राखौ सोलायनानै फैसा बुरजा मोनफिनो बेफोरनि थाखाय बिथांमोना गावनि जिउ राहानि थाखाय बिथांमोना बेफोर फैसाखौ सोलायनानै जा मोनो बेफोरजोंनो खायसे सैथानफोरा बेजोंनो माल बुस्थु बायो आरो बेनिखायनो बि बेसादफोरखौ बायनानै जेनेबा न'नि माबाफोरखौ थालांनाय बायदिसिना गोरिब गुन्द्रानिफ्राय उथिलांनो हायो आरो खायसे बै फैसा खुस्राजोंनो आरो बेखौनो किसुमाना गोदो गोदायनि बोराय बुरैफोरा बेफोरबायदिनो सोलोंबोनानै दिनैसिमबो बे फैसा खुस्रा सोलायनाया दोनथुमनाया दासिमबो दङ आरो बेखिनियानो